تیراکی کے بارے میں میرے تجربات یہ ہیں کہ میں جب تک جی جہاں جس مقام پہ ہم کو تیرنا ہے اس کے بارے میں اس کا علم ہونا کہ وہ کتنا گہرائی کتنی ہے اس کی گہرائی و گیرائی کتنی ہے وہ کہیں کہیں پتھر وغیرہ چٹان وغیرہ تو نہیں ہے اندر کہیں گڑھے تو نہیں ہیں کیچڑ تو بھی نہیں ہے نہیں تو بعض وقت تیرنے جا کے لوگ کیا کرتے کیچڑ میں پھنس جاتے جھیل وغیرہ ہوتی یہ سب چیزوں کو جاننا پڑتا ہے وہ بغیر جانے کے تیراک تیرنے چلے جائیں گے اپنی تیراکی جاننے والا بھی اپنی جان کھو بیٹھتا ہے ایسے واقعات اخبارات میں آتے رہتے تو احتیاط کرنا چاہیے بیشک اس میں شبہ نہیں ہے تیراکی کے بہت فائدے ہے صحت کے لیے کئی بیماریوں کے لیے بہترین ورزش ہے لیکن اس کے لیے تیراکی کے لیے اچّھے اب یہ نایاب ہوگئے اب یہ دستیاب نہیں ہے ہم جو بچپن میں سیکھے وہ پورے قدرتی بولیاں میں سیکھے آج تو سوئمنگس پولس ہے وہ پولس سوئمنگ پولس میں جو سو اچھا کوچ وغیرہ کو رکھنا اس کو عام کرنا بچّوں کو اچّھی عادتوں کو فروغ دینا چاہیے